बाक़ी शयुनि खे छॾे मूंखे लिखणु कहाणियूं लिखणु ॾाढो वणंदो आहे मां इहो शइ सॼे ॾींहं खां कमु करे जेको राति जो समय थधिकार जो समय हूंदो आहे हुन स समय असां करे सघंदा आहियूं छोकी उहो जेको आहे समुंडु पासे वेही थधी हवाउनि जे विच में हिकु कॉफीअ सां गिलास सां गॾु तव्हां सुठा सुठा वीचार लिखी सघंदा आहियो ऐं मूंखे प्राथमिक कविताऊं लिखणु वणंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे प्रकृतिअ सां हुजनि पंहिंजे वतन सां हुजनि ऐं जेको बि पाण सां गॾु ॾींहं में थियो हुजे उन जे मथां लिखणु हिकु इहो आम तौर ते पंहिंजे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे पंहिंजे लाइ यादुनि लाइ बि पाण लेखण करण ॾाढो सुठो हूंदो आहे